हाँ आ रही है बोलिएगा

ग्वालियर में बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए है किला है ग्वालियर का सास बहू का मंदिर है तेली की बजरिया है खान शहर का मकबरा है सींगे शाह की दरगाह हैं सिंध्या स्कूल है सूर्य मंदिर है और और कई सिंध्या पैलेस है और भी बहुत सी सारी चीज़ें घूमने के लिए हैं वहाँ पर आप आराम से घूम सकते हैं घूमा सकते हैं हम जैसे कि हमारे ग्वालियर का किला है सूर्य मंदिर है गुरुद्वारा है फुलबाग़ के पास में ही है पोहा वगैरह है और ढोकला है टिफिन सेंटर से आपको सत्तर सत्तर रुपये में खाना अवेलेबल हो जाएगा सिटी सेंटर पर नहीं है खेड़ापति कॉलोनी खेड़ापति मंदिर के पास टिफिन सेंटर है हाँ बिल्कुल करेंगे जब आपकी इच्छा हो जब आ जाइएगा आप यस